हाँ एक बार मैंने एक ड्रॉइंग की थी जिस ड्रॉइंग मने मतलब मेरे मन थोड़ा दुखी था तब वक्त में मैंने एक लड़की को मतलब लड़की की जो मुँह है ओ भी दुखी वाला मुँह का मतलब मैं ड्रॉइंग कर रही थी उस वक्त मतलब मुझे पता नहीं मेरे मन में तो बहुत दुःख की मतलब दुःख की घड़ी चल रई ती उस वक्त मैंने ये ड्रॉइंग कर रहा था तो मैंने जब मतलब ड्रॉइंग करते करते मैंने ओ ड्रॉइंग खत्म हो गया तब मैंने ओ दिन मुझे पता नही चला ओ दिन खत्म हो गया अगले दिन अगले दिन मैंने जब उस ड्रॉइंग को देखा तो मुझे पता चला कि मतलब मैं कितना अच्छी मतलब कितना अच्छे से ओ ड्रॉइंग बना मतलब ओ मैं बना रही थी ओ इतना अच्छा लगा मतलब ओ ड्रॉइंग ओ ड्रॉइंग मतलब बहुत ओ जो प्रसिद्ध हो गया मतलब मैंने उस ड्रॉइंग के लिए बहुत सारे आवार्ड मतलब बहुत सारे प्राइज़ भी जीती है और ये ड्राॅइंग का मतलब बहुत अर्थ है कैसे एक लड़की मतलब दुख है उसमें ओ एक गहेरावाला जो ड्रॉइंग है ना ओ जैसे है मतलब उसकी मन में कुछ भरा हुआ है ओ दुखित है ओ किसी को बता नहीं पा रही है ऐसे वाला ड्रॉइंग था ओ बहुत मतलब प्रसिद्ध हो गया और उसकी वजह से मैंने बहुत सारे उपहार और बहुत सारे लोगो से मैं बात की ये ड्रॉइंग कैसे की तुमने ये सब बात पूछते है ना ये थोड़ा ये मेरे जीवन की एक महतवपूर्ण मतलब पदार्थ है कि में ऐसे भावना में ये ड्रॉइंग कर बैठी लेकिन ये तो बहुत बड़ी ड्राइंग हो गई